तुस मिगी हून एह् सनाओ की साढ़े जम्मू कश्मीर डुग्गर देश च बड़े हारे ध्यार बनाये जन्दे जि'यां कि लोह्ड़ी बनाई जन्दी दिवाली बनाई जन्दी ऐ होर जन्माष्टमी बनाई जन्दी ऐ शिवरात्रि बनाई जन्दी ऐ ते ओह्दे कन्नै गै मिगी तुस अपना अपना थोह्ड़ा जेह्ड़ा लक्ष्य ऐ ज़िन्दगी दा ओह् बी ओह्दे बारे च बी सनाओ ते पूरा एह् सनाओ की तुस केह् बनना चाहंदे होर अग्गें अगर थुआढ़ी अच्छी जॉब मिली तुसें ई तां तुस लोकें दी कितनी गै हेल्प करगे अच्छा भी हून दिक्खो पैह्ला ध्यार साढ़े जम्मू कश्मीर बिच दिवाली गै आंदी ते दिवालिये बिच अस बड़े बड़े अच्छे अच्छे मनोरंजन करदे जि'यां के अपने दियालिये बिच पटाखे औंदे ग्रांऽ बिच बड़े बड़े अच्छे अच्छे ओह् करदे दिवालिये बिच मोमबतियां लाई'र अपने देवतें दी पूजा करदे मां लक्ष्मी दी पूजा होंदी दिवाली दे त्यौहार बिच ते बाकि में इस बारी दिवाली बनाई अपने उद्धर ग्रांऽ बिच ते में उद्धर साढ़े ग्रांऽ बिच ओह् होंदा इक घाऽ होंदा ऐ ते घाऽ ई में अग्ग लाउड़ी पटाका फाड़दे फाड़दे घाऽ ई अग्ग लग्गी ते घाऽ जली आ सारा ते दूऐ दिन मेरे उप्पर लग्गी आ परचा में उठी आ ठाने सिद्धा दूऐ दिन ते ठाने भी उद्धर करी कानून करवाई होई ते भई आखेआ कि'यां फुक्केआ में आखेआ मेरा कोई कसूर निं हा एह् में पटाका फाट्टेआ ते लग्गी अग्ग ते मेरा कोई कसूर निं ऐ में फ्ही ओ बड़े मुश्कलें कन्नै गल्ल मकाई पैसे पूसे ते फिर देई'र दे साढ़ी दिवाली जेह्ड़ी ऐ ते उस बाच साढ़ा ध्यार औंदा होली ते होली ऐ में इस बैल्ले रौह्ंदा बी हॉस्टल बिच गै ते कॉलेज़ बिच पढ़ा दा ते इद्धर साढ़े इक सर रौह्न्दे उं'दा नांऽ ऐ स्वर्ण सर जेह्ड़े साढ़े प्रोफेसर जियोग्रॉफी अपने कॉलेज बिच गै न ते उ'न्दे कन्नै इस बारी असें बड़ी जैशी मारी होलिये बिच बड़ी होली खेढी उं'दे कन्नै सारे जि'न्ने बी सारे हॉस्टल दे जागत न बड़ा मजा लैता होलिये ई असें सारें इक दूऐ उप्पर रंग लाई लाई पानियें दियां ओह् अपने पानी इक दूऐ उप्पर सुट्टी सुट्टी होली बनाई ते होर बी बड़े डांस बगैरा असें होलिये बिच कीता ते ओसा बाद साढ़ी आई जन्दी शिवरात्रि ते शिवरात्रि दिक्खो इ'यै हून गै होई अपने फरबरी म्हीने शिवरात्रि होई ते इस बारी तुसें गी सनांऽ ना में ते इस बारी शिवरात्रि अस उद्धरा गे उठी इद्धरा गे उठी जखैनी उ'त्थें साढ़ी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर बिच इक जगह् ऐ उसदा नांऽ ऐ जखैनी उद्धर शिवरात्रि दी ओह् शिवरात्रि बना दे ते शिवरात्रि पर इक साढ़े इद्धर बनदी भंग्ग भंग्ग दे बिच ओह् होंदा शरदई पीऽ ते शरदई बिच इक अ भंग्ग दे बिच इक नशा होंदा शरदई दा ते ओह् शरदई बनाई ते शरदई दे बिच दुद्ध बगैरा उ'नें पाये दा मिट्ठी शरदई होंदी पीने ई असें ई बड़ा मजा आया चार पंज पंज गलास असें छूड़े पीऽ ते ओह्दे कोला बाच जि'यां असें ओह् शरदई पीती ते साढ़े सिरै चढ़ी ते असें ई पता निं लग्गेआ कि कु'त्थें जाना ऐ ते कु'त्थें नेईं जाना ऐ ते बड़े मुश्कलें कन्नै अस इ'यां हॉस्टल पुज्जे अपने ढोंदे फोंदे आये हॉस्टल ते हॉस्टल असें ई कोई चार दिन बाद अस दूनिया बिच हैन बी आं जां मरी दे ते उस दे बाद साढ़े अपने रामनवमीं आई जन्दी ते रामनवमीं बिच ओह् रामनवमीं बनांदे साढ़े नवरात्रे होंदे साल दे दो बारी नवरात्रे आंदे इक सोहे बेल्लै आंदे ते सैरकले बिच आंदे ते जेह्ड़े हून नवरात्रे मसां होऐ ते नवरात्रे बिच लॉस्ट बेल्लै रामनवमीं मतलब जिस दिन नवरात्रे पूजदे ते उस दिन उसी दिनें ई आखदे न रामनवमीं उस दिन कंजका बगैरा कुड़ियें ई बगैरा पूजदे ते उ'नें बगैरा पूजी'र ते हलवा पूड़ी खलाई'र ते उं'दी अपना नवरात्रे बगैरा पूजदे ते ओह्दे बाद साढ़ा ध्यार औंदा इक लोह्ड़ी ते लोह्ड़ी इक साढ़ा हिन्दूऐं दा जम्मू डुग्गर देश दा इक बड़ा गै अच्छा ध्यार होंदा जेह्दे बिच सारे जि'न्ने बी कोई बी होगा ते अपने घर दे बिच सारे आई'र लोह्ड़ी बनांदे ते लोह्ड़ियै बिच बड़ियां अच्छियां अच्छियां अपने त्यारी करदे जेह्के भई असें लोह्ड़ी बनानी असें उद्धर जाना कोई ननिहाल जंदा ऐ कोई अपनी मशूकै लेई'र घुमान्दा ऐ ते जि'यां हून इस बारी साढ़े सर मशूक लेई'र गेदे अपने उद्धर सो घुमाने ई लोह्ड़ी मनाने ई ते बाकी उस स्हाबा मेरा गोल ते इ'यै कि सोचेआ में बी प्रोफेसर गै बनने आं ते प्रोफेसर बनी ते मेरा मेन टारगेट गै इ'यै की प्रोफेसर बनी कुदै वूमेन कॉलेज लग्गी आं ते वूमेन में डेली डेह्ल बिच जांऽ अपने मज़े कन्नै ते बाल बूल स्ट्रेट स्टूट करी'र ते वी आई पी ब्रांड पाई ते कुड़ियें इम्प्रेस करांऽ जाई ते बाकी दिक्खो फिर केह् बनदा ऐ केह् निं बनदा ऐ पर में सोचेआ कोई प्रोफेसर गै बनी जाह्गा पैह्लें सोचेआ हून कन्नै में एम एससी करना लाई केमिस्ट्री बिच ते भी ओह्दे शा बाद कन्नै कन्नै गै नेट दा पेपर दिंदे रौह्ना ते भगवान करै कदें आई जा नंबर कुदै वूमेन कॉलेज़ ते बड़ा अच्छा ऐ बाक़ी कांट्रेक्चुअल बेस गै थ्होऐ पर शुरू तो ते मेरा ऐम इ'यै कि भई में प्रोफेसर बनांऽ ते कुदै वूमेन कॉलेज़ कुड़ियें ई पढ़ांऽ ते बाकी मिलदे आं थुआढ़े नै दूऐ इंट्रो बिच